गुड आफ़्टरनून जी बताएँ रमन जी जी किस कम्पनी में दवाइयाँ होती हैं बट दवाइयों के कई ब्राण्ड भी होते हैं ना आप किस ब्राण्ड से बोल रहे हैं आपकी दवाई की जो कम्पनी है उसने जो दवाई बनाई इसका क्या नाम है फिर भी

नहीं बट आप अगर अपने ब्राण्ड का नाम बताएँगे नहीं तो आपसे अच्छे अच्छे हमारे पास ट्रस्टेड ब्राण्ड आते हैं लाखों लोग ऐसे कॉल करते रहते हैं तो हम ऐसे सबकी थोड़ी दवाइयाँ चला सकते हैं ना भाई अपनी भी कोई इमेज है ऐसे डॉक्टर हैं अगर कोई मान लो किसी को पेसेन्ट को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा अब आप तो आप तो अपना ब्राण्ड बताने से भी कतरा रहे हैं जब आपको अपने ब्राण्ड का नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे हमको वो जो है जो है ट्रस्ट कर कर कर सकते हैं हम आपको कि आप जो है क्या डाल देंगे आप अब हमारे पास इतना अब हम यही यही करने के लिए मैं मैं यही करने के लिए बैठा हूँ ना कोई भी ऐरा गैरा एम आर आकर के हमें फ़ोन करता है उसको मैं वट्सअप नम्बर देता फिरूँ और वो मेरी वाट्सअप पर लिस्ट डाल देगा तुम्हारे जैसे पचहत्तर आते हैं यहाँ पर यही करूँ कि पेशेन्ट देखूँ मैं नाराज होने वाली बात ही है जब आपको अपना ब्राण्ड नहीं पता ब्राण्ड का नाम नहीं पता आप कैसे किसी सिपला से बोल रहे हैं या कम्पनी से सर मार्केट में लिमिटेड ब्राण्ड हैं हजारों में से आप आप किसी एक का नाम बताइए ना तो ठीक है आप ऐसे में अब आप आप ऑफ़िस ऑफ़िस विजिट करिए आकर के मैं देखता हूँ फिर अब अगर हो पाता है मुझसे तो मैं करता हूँ क्या नाम है आपका आपने क्या नाम बताया अपना अरे हाँ इसका नाम सेव करो एम आर के नाम से किसी कम्पनी का है नाम है इसका ये हमारा ये हजरतगंज के में पड़ता है बस यहाँ पर बरलिंग्टन चौराहे के पास हाँ मैं लोकेसन आपको सेन्ड कर दूँगा आपका लड़का आएगा मुझसे बात करेगा अरे आपको यही शुक्र मनाइए कि मैं आपको बात करने के पा रहे हैं आप हमसे अब हमाए पास इतना समय नहीं है किसी से बात करूँ जो भी हो मेरे असिस्टेंस से बात करेगा अगर समझ में आएगा तो ठीक है नहीं तो आपके जैसे पचहत्तर हमारे यहाँ लाइन में लगे रहते हैं सब समझ में आ रहा है आपको ट्रस्टेड ट्रस्टेड ट्रस्टेड लोग हैं ब्राण्ड से आते हैं आपको जो है अपने ब्राण्ड का ही नहीं पता है तो आप कैसे कर पाएँगे फिर फिर ट्राई कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं ये कोई च्यवनप्राश है क्या जो ट्राई करें भई किसी पेसेन्ट के जान के साथ खिलवाड़ करें क्या ट्राई करके कोई च्यवनप्राश तो है नहीं कोई क्रिकेट मैच तो हो नहीं रहा जो बॉल ट्राई कर लें अरे रखो फ़ोन यार कहाँ से आ जाते हैं पता नई चलकर के हटो